اردو زبان کی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس کا ایک دلیل وجود ہے اردو زبان کی بنیادی تخلیق بارہویں اور تیرہویں صدی میں ہوئی جب آریائی زبانوں کا مخلوط ہونے سے اردو زبان پیدا ہوا اور اردو کو آندو اندرونی باہری معاشروں کی مخالط زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں عربی فارسی سنکرت ہندی اور دیگر زبانوں کے الفاظ شامل ہیں وقت کے ساتھ اردو زبان کو مختلف فنون ثقافتی روایات اور ریاستی پالیسیوں کا اثر پڑا اس کی ترقی کا اثر مغربی وسطی قرون کی ابتدائی سے شروع ہوتا ہے جب مغربی اور جنوبی ایشیائی قوتوں کے درمیان تبادلے کے سفر بڑھ گئے مغربی فنون اور علم کے تعلق سے اردو زبان میں بڑی ترقی ہوئی جس سے اردو شاعری نظمیات داستانیں ناول اور مختلف موا مواضح میں ترقی پذیر ہوئی برطانوی راج کے دوران اردو زبان کی بھارتی تربیت کے تحت بھی افشاں کیا گیا جب کہ مختلف تربیتی ادارے قائم کئے گئے جس سے اس کی تعلیم و موسیقی فنون اور ادب میں ترقی ہوئی یہ وقت کے ساتھ اردو زبان کی ابھری اور تبدیلی کی کہانی ہے جو اس کو ایک ذاتی اور ثقافاتی ترکیب بناتی رہی